गाए पालने छिऐ भैंस पालने छियै गऽ अपन रौदमे रहल अपन मन खराब भए गेल गऽ डॉक्टरसँ दवाइ दिलहुँ गऽ अपन पाललु गऽ बाबा भए गेलै तऽ चारि पांँच दिन तलिक खेलकै पीलकै नहि तऽ घरेमे राखलहुँ रोटी भात आटा दए कऽ खिआए कऽ रखलू गऽ अपन छाहरिमे घरे घरे रखनऽ रखलू गऽ पङ्खा लगाए देने छिऐ ठाँ कए देलहुँ गऽ रौदमे नहि निकाललहुँ बाहर केलहुँ गऽ भैंस कऽ ओकरा खिएलहुँ पियेलहुँ चारा देलहुँ कुट्टी लगेलहुँ गऽ गोबर करसी केलहुँ अपन गऽ अपन रहल गऽ गाए कऽ

चारा देलहुँ गऽ घास देलहुँ तऽ ओकर चारा देलहुँ गऽ तऽ अपन आटा छिटलहुँ गऽ नून छिटलहुँ गऽ देलहुँ गऽ देलहुँ तब खेलक

बकरी पालने छिऐ दू गो खस्सी तकरा घरमे कऽ रखने रहलहुँ गऽ दू गो ओकरा रोटी देलहुँ भात देलहुँ मकइ भुजि कऽ देलहुँ गहुँम भुजि कऽ देलहुँ अपन खेलक रखलहुँ गऽअपन पङ्खामे कऽ बान्हि कऽ रखलहुँ खस्सी बकरी कऽ